आमचो गांव दर्यादेगेर आसल्या कारणान आमचें हवामानान खूब ह्यूमिडीटी म्हणजे ओस आसा ताका लागून आनी आमच्या गांवांत पावसूय बी म्हणजे खूब कमी पडटा म्हणून पीक आमच्या गांवांत तितलें जे शेतकरींचे पीक आसता ते तितलें बरें अशें जायना सो म्हाका तर अशें दिसता की सरकारान हाचेर उपाय काडून म्हणजे अशें खुबशीं झाडां लावचीं जाका लागून पावस चड पडटलो आनी टायम टू टायम पडटलो कित्याक आतां अशें जाल्लें आसा की पावस बाराय म्हयने पडलेल्या कारणान शेती आसा आमची शेती आसूं किंवा आंब्याची बाग आसता ती सगळ्याची वाट लागून वता सो हाचेर तोडगो काडपाक सरकारान कितें ना कितें उपाय करपाक जाय